घोड़ाक जे चारि टा वर्णन जे छै एक तऽ छै घोड़ाक जे हय से अश्व मे अबै छथिन अश्व मानल जाइ छै अश्व्धः आओर तहन जे ओ तेज दौड़ै छथिन आओर वर्णन छै कि लड़ाइ युद्ध काल मे उनका जादातर उपयोग कयल जाइ छै आओर राजा महराजा के समय मे घोड़ाक जादा उपयोग कयल जाइ आजकल भी शादीक विवाह मे जे हय से हुनकर जादा उपयोग कयल जाइ छै लड़का के बैठा कर दुरा लगाबऽ के प्रथा जे नया पर ग्रोथ केलनि हँ तहन ओहि सबमे एकर उपयोग कयल जाइ छै सवारी के रूप मे जे हय से आजकल लोग जहन छै जे प्रोफेशनली टाइप के लोग जे तहन छै उनका जादा पसंद करै छथिन जे अपना पास अभी भी घोड़ा वा रखै छथिन शौक से घोड़बाक रखै छथिन घोड़ाक लेल रखै छथिन जे तहन ओकरा उपयोग मे तहन अपना दुरा पर शोभा बढ़ाबै के लेल भी रखै छै चारि टा जे वर्णन भेलै से बहुत दौड़य मे ओ तेज छथिन तहन युद्ध कार मे हुनका जादा प्रयोग कयल गेलै सदियो काल से अनन्त काल से युद्ध काल मे उनकर जादा तहन प्रयोग कयल गेलनि जाहि मे ओ बहुत तरह से विजय प्राप्त मे काम एलथिन राजा महराजा उनका उपयोग केलथिन आ जे कल जे हय से लोग घोड़ा के जे सवारी छै तहन बहुत ही आनन्दमय आओर पसन्दीदा जे लोग छै उनका बहुत तरह से यूज केलथिन आओर खास कए कऽ जे हय से ब्रिटिश शासन काल के बाद अपूर्व जे रहै जे राजा महराजा बहुत तरहके घोड़ाके नाम रखलथिन जैसे अपने के जे चेतक रहै जे बहुत युद्ध जिताबै मे तहन काम कयल छथिन ओहि समय एहिके लेल उनकर बरदानक तऽ होबक ही चाही